ہیلو میں نے میشو ایپ سے ایک فون منگوایا تھا جو وہ فون بہت ہی اچھا تھا اس کی کوالیٹی بہت اچھی تھی اس کا ڈیزائن بہت اچھا تھا وہ ہینگ بھی نہیں کرتا تھا میں نے اس میں کافی سارے ایپ بھی انسٹال کری کافی ساری ویڈیوز بھی بنائی تھی فوٹوز بھی کلک کرے تھے لیکن وہ ہینگ نہیں کرتا تھا بہت ہی زیادہ اچھا تھا اور اس کی بیٹری بھی بہت بہت کم ختم ہوتی تھی مطلب میں کتا بھی یوز کر لوں لیکن ہمیشہ زیادہ تر وہ فل ہی رہتا تھا اور میرے ریلیٹیوس کو بھی وہ فون بہت پسند آیا تھا جس سے انہوں نے بھی وہ فون میشو ایپ سے منگوایا اور میرے فرینڈس کو بھی پسند آیا انہوں نے بھی منگوایا انہوں نے بھی اپنی ممی پایا سے ریکویسٹ کر کے وہ فون منگوایا اور مجھے یہ فون بہت اچھا لگا اور فون نا ہمارے لیے زیادہ تر ہیلپ فل ہوتا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اسکول میں کوئی کوئی سینٹینس سمجھ میں نہیں آتا کوئی کوسچن سمجھ میں نہیں آتا تو ہم وہ فون میں سے ہم اس کو نکال کر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں یوٹیوب گوگل پر سے اور کافی زیادہ اچھا رہتا ہے اس سے اپنے ریلیٹیوس سے بات کر سکتے ہیں جو ہمارے دور ریلیٹیوس رہتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس سے بات کر سکتے ہیں فون ہمارے لیے بہت ہیلپ فل رہتا ہے دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ مجھے ہیلپ فل لگا فون